हैलो में तनीशा बोल्लै नि अज्ज में थोआड़े लोकें कन्नै अपना ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा ओह् शेयर करना चाह्नी आं मीशो ऐप दा मीशो ऐप जेह्ड़ा ऐ ओह् इक आनलाइन ऐप ऐ एह् शापिंग ऐप ऐ ते जित्थै पुरी दुनिया जेह्ड़ी ऐ ओह् शापिंग करदी ऐ ते पैह्लें में बिलीव नि करदी ही आनलाइन शिपिंग च के चीज शैल आवै नेईं आवै ते में फ्ही केईं लोकें दिखदी ही कुसै चीज शैल आंदी ही नेईं आंदी ही ते आ'ऊं मागंदी ही नेईं ऐ ही ब मिगी दिक्खेआ मेरी फ्रेंड ने इक सूट मंगाया हा ओह् बड़ा शैल आया हा ते मेरा बी मन कीता में बी मंगां ते फ्ही में मैं बी आर्डर कीता ते अज्ज मेरा आर्डर आई बी गेआ में दिक्खेआ ओह्दा कलर बी बड़ा शैल ऐ ओह्दा फैब्रिक बी बड़ा शैल ऐ ते जेह्ड़ी डिजाइनिंग कीती गेदी ओह्दे उप्पर ओह् बी बड़ी शैल राज्यस्तानी डिजाइनिंग ऐ ते ओह् बी बड़ी शैल ऐ ते जेह्ड़ी चीज़ ऐ ओह् शैल आई ते मिगी अफसोस नि होएया कि में मंगाइयै कोई गलती नी कीती अगर गल्त आंदी ही चीज़ ते में दबारा मंगानी बी नेईं ऐ ही पैसे दा बी नास होई जाना हा में कदें मंगाना बी नेईं ऐ हा ते में कुसै गी आखना बि नेईं ऐ हा कि तुस मंगाओ ते हून जेह्ड़ी अगर मेरी अपना पर्सनल जेह्ड़ा ऐक्सपीरियंस ऐ ओह् जेह्ड़ा शैल गेआ शैल चीज आई मिगी पसंद आई ते आ'ऊं सारें गी आखना चाह्न्नीं जेह्ड़ा एह् मीशो ऐप ऐ एह् शैल ऐ ते तुसें बी मंगाना चाहिदा मीशो दी गल्ल नि कोई बी ऐप ऐ इक एंडी ट्राई करी लैओ दिक्खी लैओ थोआड़ी चीज शैल आंदी नेईं आंदी थोआड़ा कनेहा ऐक्सपीरियंस रौह्न्दा उस चीजै कन्नै तुस दिक्खी लैओ ओह्दे बाद तुस करो कोशिश कि तुसें मंगानी जांं नि मंगानी बा इक हैंडी तुस मंगाइयै दिक्खी लैओ कि थोआड़ी चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल आंदी जां नेईं आंदी ते जे मेरा जेह्ड़ा सूट आया ओह् बड़ा शैल आया मिगी बड़ा पसंद आया ओह्दा साइज़ ओह्दी स्टिचिंग फिटिंग पूरा इ'यां परफेक्ट ऐ इ'यां ते मेरा ते मिकी ते मन्न खुश होई गेआ मेरा ते आ'ऊं खुश होई के जेह्ड़ा एह् ऐप ऐ में आर्डर मंगाना कोई गलत गल्ल नेईं ऐ ही में कोई गल्ती नि कीती शैल आई ते तुसें लोकें गी बी अक्खना चाह्न्नी आं के तुस बी इक हैंडी कोशिश करो मंगाओ दिक्खी लैओ थोआड़ी चीज शैल आंदी जां नेईं आंदी ते ओह्दे बाद तुस दिक्खो के तुसें मंगानी ऐ नेईं मंगानी ऐ ते धन्यवाद